छह जनवरी उणिवीह सौ अठहतरि ॿारहं मार्च उणिवीह सौ ॿियानवे टेवीह अप्रैल ॿ हज़ार हिक सतावीह सेप्टेम्बर ॿ हज़ार नव उणिवीह डिसंबर ॿ हज़ार वीह